हैलो बोलली की पहिले बेर हम भोट गिराबय जाइत छियै बोलू केना केना गिरतै ना लूर ना हइ अहाँ बतेबै जेना जेना तेना तेना हम गिरेबै अइसन बात थोड़े ना हइ बन्हिया बन्हिया कैंडिडेट केना बुझेतै बतेबै तब नऽ

हमरा जे बूझेतै नऽ जकरे हम दऽ देबै भोट ठीक हइ वार्ड नम्बर बताइए ना तब न हम भोटबा गिरेबै ना